आज कल लोग ज़्यादातर वेस्टर्न नृत्य ही सीखाना चाहते है जिसमें अलग अलग प्रकार के नृत्य जैसे कि हम वेली डांस को ले सकते हैं ब्रेक डांस को ले सकते हैं वैसे तो पारंपरिक नृत्य जोकि कथक वगैरह क्लासिकल डांस है उसका भी चलन पूरी तरीके से नहीं गया है परन्तु लोग आज कल पारंपरिक नृत्य जोकि हमारा शास्त्रीय नृत्य हैं और जो हमारा हिपहॉप डांस है उन दोनों मिल के एक नया ही नृत्य करते हैं और आज कल की बॉलीवुड के चलाते कई सारे वेली डांस का ज़्यादा ही प्रयोग किया जा रहा हैं फिलहाल तो ज़्यादातर लोग मेरे अनुसार वेली डांस और ब्रेक डांस सीखना चाहते है और वेस्टर्न डांस और कई प्रकार के नृत्य हैं जिनको लोग सीखना चाहते हैं नृत्य उनके जीवन का एक भाग है जिनको वे अपने नृत्य के ज़रिए सब कुछ बताना चाहते है जो उनके साथ घटित हुआ है और नृत्य मे बहुत ही सारे प्रकार के नृत्य हैं